मैथिलि भाषा हम बच्चे सँ सीखै छी ई भाषा हम हमसब गाम बच्चे सँ बजै छी ई भाषाके प्रयोग गाम घर मे अनेक चीज के लेल कयल जाइत अछि जेनाकी खेलहुॅं पिलहुॅं आओर घर घर मे सबसँ अनाही बात चीत कयल जाइत छै माँ पप्पा भाई बहिन दादा दादी आओर कक्का काकी सबसँ एनाहिते बात चीत कयल जाइत छै जाहिमे जाहिमे कोनो कोनो जाहिमेके ई हमर आर के अप्पन अप्पन मातृभाषा छै जाहिमे हमसब बाजै छी